हाँ मैं बता सकती हूँ हालही की एक घटना जैसे मुझे विज्ञान का काफ़ी शौक़ है क्योंकि ये जो विज्ञान है एक मशीनी उपकरण एक ऐसी तकनीक है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में आने वाली हमारी सभी समस्याओं में मदद करती है तो मैं इस तरह की वैज्ञानिक की ख़बरें पढ़ती रहती हूँ जिस में मैंने हाल ही में ये पढ़ा है कि खगोलविदों ने आकाशगंगा एबल बारह सौ एक बी सी जी के केंद्र में एक अल्ट्रामैसिव ब्लैकहोल की पहचान की है और यह जो खोज है वह अब तक के यह जो खोज है वह खोजे गए सब से बड़े ब्लैकहोल में से एक है और वो गुरुत्वाकर्षण लैसिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई हैं